हमरा सबके इलाकामे बहुत सारा दोकान खुजलै एन एच छै बहुत दूर दूर सऽ यात्री सब अबै छथिन रुकै छथिन मिथिला हाट पर जाइ छथिन दूर दूर से यात्री सब ओहिठाम गरीब आदमी सब दोकान कऽ कऽ अपन गुजर बसर करै छथिन गङ्गाजीमे घाट बनलै लोग जाइ छथिन पूजा करै छथिन जल भरै छथिन महादेबक दर्शन करै छथिन आओर अपन घर पर अबै छथिन आओर दोकानदार सब बहुत आगू बढ़ि गेलै बहुत शहरमे दोकान खुजि गेलैया जाहि सऽ की गरीबके बहुत उन्नति भेलैया आओर ओहि सऽ गुजर बसर चलै छै लोक सब रुकै छथिन